पढ़ाई पीरियड में हम लोग को पहले एक पत्रिका चलती थी उसमें एक गद्य लिखने की हम लोग को बड़ी चॉइस रहती थी ताकि हम लोग का भी इस गद्य में गद्य गद्य में हमारी कविता लिख जाए लेकिन कई बार हम लोग कोशिश किया लेकिन यह उसमें ऐड नहीं हो पाई एक दोस्त था उसने कहा कि ऐ गद्य गद्य लिखो अब की बार हम उसमें पत्रिका में दिख जाएगी लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने बार बार लिखने पर भी आई इसलिए हमें कविता को लिखना बंद कर दिया लेकिन फ़िर भी सोचता रहता हूँ कोई किसी के विषय में लिखूँ लेकिन फ़िर नहीं लिख पाता इसलिए